ہلو ہلو السلام علیکم جی کون بات کر رہا ہے آٹو والے بھیا آپ آواز جا رہی ہے میری اچھا اچھا ابھی ٹھیک سے آ رہی ہے جی ہم سعد اللہ نگر سے بات کر رہے ہیں ہمیں سعد اللہ نگر سے بلرام پور جانا تھا آپ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں اچھا اچھا وہی ہم جا رہے تھے پوچھنے کہ آپ کب تک آئیں گے اگر پندرہ بیس منٹ لگیں گے تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ مت لگائیے گا دیر کیا بول رہے ہیں اچھا اچھا دراصل ہمیں کچھ ضروری کام ہے نا تو وہاں پر وقت پر پہنچنا ہے آپ جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا اچھا یہ بتائیے آپ بلرام پور پہنچنے میں سعد اللہ نگر سے کتنا وقت لگتا ہے اچھا ہوں ٹھیک ہے ڈیڑھ گھنٹہ چلے گا کرایہ کتنا لیتے ہیں آپ اچھا دو سو روپئے ہمارے ساتھ مطلب ایک لوگ کا لیتے ہیں یا اور بھی دو چار لوگ ہیں سب کا ملا کے اچھا ہاں ہمارے ساتھ دو چار دو چار لوگ اور بھی ہیں نا ہمارے ساتھ تو انہیں بھی چلنا ہے اچھا اچھا کچھ کم نہیں کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا رکشہ مطلب کیسا ہے اے سی یا نان اے سی مطلب کیسا ہے اچھا نہیں آتے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وعلیکم السلام